अहाँ एकटा स्त्री छियै तऽ ओहि लऽ कऽ अहाँके कहियो कोनो एहन भेल जे हम आइ महिला छी तऽ हमरा कोनो परेशानी भेल यऽ या ई होइया जे हम किए महिला भेलहुँ तऽ जे अहाँके इच्छा हुए जेना अहाँ समाज मे देखलियै परिवारमे देखलियै से हमरा किछु अहाँ अपन अनुभव किछु कहु जे कोना रहलियै समाजमे

ककरोमे नहि भेलै नहि समाजमे भेलै दिक्कत हमरा खाली एतना टा भेलै दिक्कत खाली हम पढ़लियै नहि पढ़तियै लिखतियै तऽ हमहुँ किछु कहतियै

पढेबै जरूर हम नहि पढ़लियै जरूर आब हमहीं पढ़तियै तऽ नहि कहै छी पढ़ना चाही पढ़तियै तऽ आइ हमहुँ किछु कहतियै पढ़तियै लिखतियै जतऽ लोक पढ़ै छै ओकरा देखै छियै तऽ हमहुँ कहै छियै हमहुँ पढ़तियै तऽ नहि पढ़लियै तैं ने नहि मम्मी सॅं दिक्कत भेलै ने पापासे दिक्कत भेलै हम अपने नै पढ़लियै पढ़तियै तऽमुँह रहतियै